जेन्ना आकाशाची सांगपाचें आसता तेन्ना सांगपाचें म्हणल्यार एक टॅलिस्कोप भरपूर फामाद आहा जो आतां रिटायर जाल्लेलो आहा तेची सगळी कार्य आतां बंद केलेली आहा तो म्हळ्यार हबल टॅलेस्कोप ह्या हल हबल टॅलेस्कोपान आमकां भरपूर म्हायती दिलेली आहा आनी हो टेलेस्कोप जो आसा तो आमच्या पृथ्वीचेर नासून तो आमच्या आकाशांक आसा आनी आमच्या पृथ्वीची प्रदक्षिणां काडटा अशेंच आनीकूय प्रकारचे टॅलेस्कोप आहा जशे वो जालो हबल टॅलेस्कोप दुसरो कोमटन गामा रे ऑब्जर्वेट्री नॅक्स्ट आहा द चंद्रा एक्स रे ऑबजर्वेटरी नेक्स्ट आसा द स्पीडज स्पेस टॅलेस्कोप आनी हालींच एक लाँच केला तो म्हणल्यार जेम्स वेब जो भरपूर म्हत्वाची जानकारी आमकां आतां दिता जेम्स वेब जर तो पोवपा गेल्यार भरपूर म्हत्वाचो आहा किद्याक तो इन्फ्रा रॅड ह्या किरणांच्या मदतीन आमची जी आकाशाची समजूत आहा तेजेर भर घालपा आमकां मदत करता तर हेतूंक हाय रेजुल्युशन हाय सेन्सिविटी हाय रेजुल्युशन म्हळ्या बारीकांतले बारीक जी पय गोश्ट आहा तिका भरपूर व्हडले प्रमाणाक भरपूर व्हडल्या तत्वाचेर दाखोवपी आनी हाय हायली सेंसिटीव म्हणल्यार भरपूर तेका बारीक जे पय इनफोर्मेशन आसता तेका सुद्दां ते व्हडले प्रमाणाक बरी करू बरें तरे करून दाखयतात हे जेम्स वेब जेन्नाच्यान आतां आमच्या पृथ्वीक प्रदक्षणां घालपा लागला त्या टायमार सान आतां म्हळ्या ताणें भरपूर तरेची जानकारी आमकां प्राप्त करून दिलेली आहा तर अशीच म्हायती एक अशी आसा की आमची जी पय गणना आसतली की आमची आकाश शातली जी पय जल्मा येल येवपाची डेट आसलेली ती तेरा पॉयंट सिक्स बिलियन इयर्स पयली आसलेली पण जेम्स वेब टॅलिस्कोपान अश्यो आकाशगंगा सोदलेल्यो आहा ज्यो ह्या तारखेच्या पयलींच्यो आहात म्हणल्यार आमी खंय ना खंय जेन्ना पय आमगे पयलींची गणना आसतली तितूंत आमी चूक केलेली आहा आनी हेज्या पयली बिग बँग जाल्यारूय व्हरूं शकता वा ह्यो ज्यो गैलक्सी दिसतात आकाशगंगा दिसतात त्यो ह्या तारखेच्या पयलीं कश्यो आयल्यो तर अश्यो सुद्दां हांवेन येवं शकतात की ह्या आमगेले जी पय आकाश आसा ते मल्टीवर्स आसूं शकता आनी ह्यो आकाशगंगा आमच्या युनिवर्सांतल्यो न्ही तर त्यो दुसऱ्या युनिवर्सांतल्यो ट्रेवल करीत आमचे कडेन येयले आसूं शकता सो जेम्स जेम्स वॅब टॅलेस्कोप वो आतां आमकां जानकारी दिता पूण तेज्या पयली हबल टॅलेस्कोप आमकां अशीच जानकारी दितालो आनी वो जेन्ना आमी स्पेसा ये टेलेस्कोप घालतात तेन्ना तेजेर जी पय आमच्या पृथ्वीचेर वायूची थर आसा तो जो पय इंटरफिरन्स हाडटा रिफ्रॅक्शन जावूं नाल्यार धुळेची ते कण आसता ते लायटीक आडोन दवरतात आनी आमचे पृथ्वीचेर पावपाक दिना असले तरेच्या सगळे म्हायतीची पय लॉस जाता ती आमकां जेन्ना आमी स्पेसाक टेलिस्कोप भरतात तेन्ना आमकां ती पूर्णपणे मेळटा सो ती भरपूर गरजेची आहा आनी हेज्या हेज्या खातीर हांव हे जेम्स वॅब टेलेस्कोपाच्या नांवाची हांव तुमकां ह्या उपकरणा बद्दल म्हायती दिवपाक सोदतालो